देखू मुर्गीके अंडाके बास्तबमे जे सङ्ग्रह सङ्ग्रहित करैत छै तऽ ओ एक मने एक प्रकारके मने अंडाके साइजक मुताबिक एक मने फाइबरके ओ मने लगभग एक कटोरी टाइपके कार्टूनके तरह एकटा बनिके आबैए ओहिमे अंडाके राखल जाइत छै आ उपरो से दाबिके एक कार्टूनमे पैक करिके ओकरा ढङ्ग से या तऽ बाहर या बाजार या आओर कही भेजल जाइत छै ओहिमे अगर ओहि प्रकार से नहि करतै तऽ केबल कार्टूनमे अगर अंडाके राखैत छियै तऽ ओ तऽ सब टूटके फूटके नुकसान भऽ जाइत छै एहि लैके ओकरा एहन ढङ्ग से बेबस्था करिके आओर ओकरा भेजल जाइत छै जे ताकि हमर बजारो जे जाए या आओर कही जे जाएत गाड़ी पर या साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर लै जाए बला जे भी आदमी ओकरा लऽ जाइके कोशिश करैत छै ताकि फूटय नहि रास्तामे नुकसान नहि हुए ओकरा खातिर बड़ा हिसाब से ओकरा सेटिंग करिके राखल जाइत छै अंडाके आओर सबसे पहिले तऽ अंडा जे सबसे मुर्गी जे अंडा दै छै तऽ सबसे ओकर भन भंडारण जे छै मुर्गिएके नजदीकमे करल जाइ छै ओकर बाद ओकर भंडारण नमीके आधार पर ओकर भंडारण राखल जाइ छै ताकि अंडाके गरमी या ठंडी आओर किछु से प्रकोप से सड़य नहि टूटय नहि ओकरा खातिर खास करिके ठंडके बेबस्था पर्याप्त मात्रामे हबाके मात्रा पर्याप्त जगह पर राखल जाइत छै आओर कार्टूनमे ओकरा ढङ्ग से पैकिंग करिके बाहर सप्लाइ करल जाइ छै आ ओकरा लै नीचाँ ऊपर दुन्नू प्रकार से ओ कर कार्टूनके आबैए आ ओकरामे एक प्रकार से ओकरामे बनल छै ओहिमे अंडाके एकदम बिलकुल ओहि खड़ा टाइपके ओहिमे राखिके ओकरा उपरो से कार्टून दैके नीचो से कार्टून दैके आ ओकरा पैक करिके आ बड़ी ढङ्ग से ओकरा बेबस्था करिके बाहर आगू भेजयके कोशिश करल जाइत छै ताकि कतहुँ कोनो नुकसान नहि हुए एकरा खातिर बहुत तरहके बेबस्था सोचिके करल जाइ छै ओकर रखरखाबमे भंडारणमे खास करके जादातर नमी हबा एहि सबके देखि रेख बिशेष प्रकार से करल जाइ छै तऽ ओहए सब हम तऽ जतबे समझै छियै जतबेक जाने छी ओतबे पर हम तऽ बता सकै छी एहि से ऊपर तऽ आओर बेबस्था छै जेकि हमरो समझ से बाहर छै बाहर किआ तऽ बहुत बड़ा बड़ा एहन सब छै मने बड़ा बड़ा मुर्गी फारम बला सब जेकरा पासमे बहुत प्रकार से बेबस्था भंडारण करेके जगह छै बेबस्था छै ओ सब बेबस्था हमरा सबके गाँव घरमे कम यऽ तऽ जे अछि आ जे प्रकार से हमरा सबके रहै छी ओहि प्रकार से हमरा आरके बताबैत छी

एहि पर आओर बिशेष मने की बता सकब जे जानैत छी से बतेलहुँ